बे माब्रै जाथावगौ जाखो नोंथाङाथ' भाराखौ बारा बिबाय जानांगौ आंथ' सिगाङावनो केब एजेन्सिजों नोंनि भाराखौ मोजाङैनो रायलायखांदोंमोन रायलायखानाय बादियैथ' भाराया नों बिनाय बादिथ' नङामोन नों बिदिबो लानो मोनामोन बेनिखायनो आं नोंनो बाजिनि जायगायाव जौसे रांखौहाय हरनो हाया आरो आं हरनायबो नङा बिदि जाथावा